जोंहानि न'खोथ' दा आङो बिदिनो जारुजो सिबो गोदोथ' जारुबो गैयामोन दा जारु बाहायनानै जारुजो सिबो जोंफोरो गोदो माबायोमोन न'नि थोरि हासिबफोर हाजोआव हाना लायनानै बिदिनो थोरि हासिबजो सिबोमोन आरो औवानि नालेंखर बिगुनि जारु बानायनानै सिबोमोन दानिया आरो फुल जारु ओंखारबाय फुल जारुजो सिबो आरो नोंथां गोबोरखिखोथो जोङो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो मा दंफां गायनाय माबा फुल बागान जेरावबो होनाय जायो गोबोरखिखो जोंफोरो बिदिनो न'आवनो मोसौ लायो नालाय मोसौ खिखोनो होयो न'आवनो गोबोर दङ नालाय इफोरनो बाहायो जोङो दैजाङाव सिथ्ला सिबनो थाखाय औवा हासिब नांथारगो जायो थोरि हासिबब्ला बारा खामानि होआ औवा हासिबानो दाखोर दाला स्रां स्रां मोजां जायो आरो नालेंखरनि हासिबाथ' आरो गोलाव सिं सिं सायिनि थाखाय गोबां बाहायनो हायो मोजां जायो जारु गोलाव बाहायब्लाथाय जोंफोरा सिंनि थाखाय मोजां जायो जोङो आरो न'फोरखो दानिया खुरसा मारियो बिदिनो प्लास्टिकनि लिरग्रा आजिखालि गोदान गोदान माबा ओंखारबायना बिदिनो बाहायग्रा माबा मेचिन ओंखारबाय बिदिनो जों आरो माबाजोनो जिस्रिफोरजोनो दै लानानै हुयो आरो जारु मारियो बिदिनो खुरसा खालामो न'खो पाक्काफोरखो बाहेरफोरखो आरो दाखोर दालाखोथ' नों जारुजों सिबनो हाया औवानि हासिब जिरना लायो औवानि हासिबजो सिबो सावस्राङो आरो नारेंखलनि जारुखोथ' आरो बुंनोनो नाङा दाखोर दाला गोबां जाब्लाथाय बे माबाजो सिबनो हायो आरो नालेंखरनि माबाजो हासिबजो नालेंखरनि हासिब बानायनानै लायो गोलाव गोलाव बिनिखायनो मोजां जायो बाहायनो हायो बिदिनो थोरि हासिबफोरखो हाजोआवसो मोनोमोन थोरि हाग्राखो हाबाय उनाव आरो बेखो दानस'बाय मोजां जायो थोरि हासिबआबो मानि ना हाद्रिफोरा स्र' साफा जायो थोरि हासिबजो साफा सिबनो हायो बिराद मोजां जायो थोरि हासिबजोबो बिदिनो माबायो आरो